बेयावहाय जुनारफोरनि सोमोन्दै माखासे बाहायजानाय सरासनस्रा रोखोमनि जुनारफोरनि जाग्राफोरनि बाथ्राखौ सोंनाय जादों आङो बेवहाय मोसौनि सोमोन्दै बुंनाय जानोसै मानोना मोसौफ्रा जे जाग्राखौ जायो बेयो जादों जिगाब गांसो दाना आरो गुन्दैखौबो रन्दैजों लगायनानै होनाय जायो मानोना मोजां जानो होयोब्लासो बिसोरो मोजां गाइखेर होगोन माने गावनि फोलेरखौ बारायनोबो गोहो मोनगोन बेनिखायनो मोसौखौ फिसिनानै बेखौ मोजाङै जानो हो जाहोनो होनानै गाइखेर मोनोब्ला बे गाइखेरखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो बिनि जोलेरखौ जोलैखौबो गोबां फेहेरनो हायो बिदिनो जों सुबुं माहारिआ मोजाङै जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै जिउ खांनो हायो